हांव ज्या फॅमिलीन रावता थंय आमची गांवठी कोंकणी भाशा उलयता थंय आनी प्रादेशीक भाशा म्हणजे बामणांची भाशा तेंची वेगळी जाता ते थंय ते थंय हें करता ते अशे उलयता तशें न्हय ताका हांगा अशें आमच्या गांवठी भाशेंत तशें जायना आनी कशें आमचें कशी आमी अशी सिंपल उलयता की थंय वचनाका हांगा वचनाका तशें कर गो अशें कर तेंची भाशा वेगळी आसता ताका हें कर हाका हें कर तेंची तशी आसता आनी आमची ते सारकी फरक जाणवता तुमी उलयतना की तुमी खंयच्या जातीन प्रिफर तुमी आसा तीं तें भाशेवयल्यान आमच्या कळटा तुमी मनीस खंयच्या हेतूंतले बिलोंग करता ते सो आमी आनी आमच्या हांव अशें काम अश्या प्लेसीर कामाक वयता थंय चडशे बामणाचेच लोक आसा आनी म्हजी सुद्दां भाशा तेंच्या भशेन केन्ना केन्ना जाता घराकडेन सुद्दां उलयल्यार केन्ना केन्ना हांव तेंच्या भशेन सुद्दां उलयता जेच्या जाका लागून म्हाका बी मातशे फरक जाणवता म्हज्या भाशेंत की हां म्हाका बाबा तेचो त्या भाशणाचो तो परिणाम जाता हांव थंय रावता आनी सो हांवूय मातशें तरीय हांव मातशें ट्राय करता तशें उलोवपाक कित्याक म्हाका त्या त्या एनवायर्मेंटान मातशें फीट जावंक जाय सो तशें म्हाका कस्टमरां कडेन उलोवपाचें पडटा तेंच्या भाशेन सो म्हाका तशें मॅच जावपा खातीर सो दोनूय भाशा म्हाका सारक्यो म्हाका बॅलंस करच्यो पडटा घरा कडेन म्हजी तशी आनी थंय तशी सो अश्या तरेन ही आमची कोंकणी भाशा आनीकूय खूब लोक आसा जे तेंची भाशा तेंचे तेंचे तरेन उलयता तेंच्या प्लेसी प्रमाणें ते रावता तसले लोका प्रमाणें तेंची भाशा वेगळी वेगळी आसता आनी आमच्या आमची भाशा वेगळी ज्या तरेन आमच्या प्लेसीर आमचे लोक सेम उलयता तशेंच जर धर तूं दुसरे कडेन गेलें ओर म्हापसा ओर पेडण्यां गेलें तुमची भाशा मातशी टॉन वेगळी आसता भाशा सेम आसता पूण टॉन तुमची वेगळी आसता तशें न्हय निगो तेंचे टॉन फक्त वेगळी आसता एट द एन्ड ऑफ द सेन्टेंस तेंची फक्त तेंचे जेन्ना ते वाक्य कंप्लीट करता तेन्ना ते हें ओडून व्हरता तेंच्यो सेन्टेंस आसा त्यो ओडून व्हरता आनी तेंचे केन्ना जर तुका जर अनवळखी मनीस केन्ना खंयूय मेळ्ळो ओर खंयूय ट्रॅवल करतना खंयूय मेळ्ळो तेच्या कडेन जेन्ना तूं उलयता तेन्ना तुका कळटा आं हो बाबा अमक्या प्लेसीवयलो आसतलो काणकोणकार आसतलो म्हापशेकार आसतलो ओर त्याच तरेन जर तुका फोंड्याचो मनीस मेळ्ळो जाल्यार तुका कळटा हो बाबा आपल्या लॉकेलिटींतलो कसो दिसता अशें आनी ज्या तरेन आतां थोडे लोक आमचे आउटसायड गोवा गोवा गोंयाचे भायले आसा तेंका आतां कोंकणी कळटा आतां फोर एक्झाम्पल कुडाळचेच धर तेंका सुद्दां कोंकणी कळटा आनी ते जेन्ना उलयता तेन्ना कळटा हां हाका बाबा कोंकणी जमना तरी हो ट्राय करता म्हणजे तो मालवणी म्हणजे मालवणी कोंकणी अशी आसता पळय तेंची तशे उलयतात ते अशे मिक्स मराठी कोंकणी अशे मिक्स उलयता सो तेज्या वयल्यान सुद्दां कळटा तुका की हां बाबा हो कोंकणी न्हय सो तुमी तर तशे तेंच्या बरोबर उलोवंक शकता बाबा तुमी तशें तेंच्या बरोबर तुमी तुमचें कनवर्सेशन करा आं बाबा तूं खंयचो हें तें तुमकां तशें ते कळटलें की हो बाबा खंयचो अशें आनी तेंकाय एक बेनिफीट जाता की तेंका कोंकणी शिकपा मेळटा तुमच्या कडच्यान अशें बी जाता म्हाराष्ट्रीयन लोक सुद्दां तेंका सुद्दां थंय आमी गेल्यार तेंका कळटा आं हो बाबा कोंकणी हो बाबा गोवन अशें अशें बी कळटा ताचो बी आमचो बेनिफीट आसा तेंका की आमी बाबा गोवन अशें तेंका कळटा आनी आमची भाशा बाबा वेगळीच ती अशी जी गोंयांतूच अशी चडशी उलयता आनी खंय ती हें जायना आतां मराठीच धर तूं जर हिंदी जर दिल्ली सुद्दां गेलें तूं जाल्यार ती मराठी कळटली अशी थोड्यांक तरी कळटली पूण दिल्ली तुका आतां कोंकणी गेलें जाल्यार कोंकणी कळपाना चड सट्ट करून अशी कळपाना कोंकणी मराठी हिंदी तूं खंयूय अशें उलोवपाक शकता अशें इंग्लीश इंग्लीश बी कोंकणी ती गोंयांतूच ओर अशी मातशी बॉर्डरीर गोवाची बॉर्डर आसा थंय तुका कोंकणी कळपाक शकता मागीर तेच्या वयल्यान तुज्या मनीस खंयचो हें तुका कळटा